हम एगो चक्कू बनेलहुँ जकरा पचास टका दाम देलहुँ रहा जे जाहिसँ हम अपन दतमनिओके कटिङ्ग करै छी सुबहके टाइममे सब्जियो कटिङ्ग करै छी और सलाद वलाद जे भी काम होइया कटिङ्ग फटिङ्गके जे भी काम होइया ओ हमर साथमे एनीटाइम रहैया जे मानि लिए सुतै छी तऽ ओतय राखै छी सुबह उठलहुँ तऽ गेलहुँ दतमनि ततमनि काटलहुँ जखन तखन ओकर यू हमरा होइते रहैया